जब मैं बागवानी करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मुझे पेड़ पौधों पर पानी डालना उनका ख्याल रखना टाइम टाइम पर उनकी छटींग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों करने से बहुत खुशी मिलती है और मेरा मानना है कि घर में बगीचा बनाना बहुत ही सस्ता काम है क्योंकि हम बगीचा बनाने के लिए मिट्टी भी घर की ही लेते हैं और पेड़ पौधों पर डालने के लिए पानी भी घर का ही होता है और हम बीज भी घर से ही तैयार करते हैं सिर्फ पौधों पर डालने के लिए खाद बाहर से मंगवाते हैं इसलिए सिर्फ खाद के लिए ही हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है और मैंने अपने बगीचे में बहोत सारे पेड़ पौधे अगल अलग प्रकार के लगाए हैं कुछ सब्ज़ी के पेड़ लगाए हैं कुछ फूलों के पेड़ लगाए हैं कुछ फल के पेड़ लगाए हैं और कुछ बेला ही भी लगाए हैं और मैंने फूलों में गुलाब के गुलाब के पौधे गुलाब के फूल का पौधा लगाया है गेंदे के फूल का पौधा लगाया है और चमेली के फूल का पेड़ लगाया है मोगरे के फूल का पेड़ लगाया है क्योंकि मुझे इन फूलों की फूलों की खुसबू बहुत अच्छी लगती है बहुत पसंद है मुझे इन खुशबू इन फूलों की खुशबू और मैंने अपनी बगीचे में और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं जिससे मेरा बगीचा हमेशा हरा भरा दिखाता है और मैंने यहाँ सब्ज़ियों में टमाटर के पेड़ लगाए हैं कुछ मिर्ची के पेड़ लगाए हैं बैंगन के पेड़ भी लगाए हैं और भी सब्ज़ियाँ मैंने अपने बगीचे में लगाई है जिसके कारण मुझे अगर कभी अचानक जरूरत पर जाती है तो मुझे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होती है मैं अपने बगीचे से ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ और फल तोड़ कर उनका उपयोग कर लेती हूँ